फोटोग्रॅफर आनी सबजॅक्ट ऑफ फोटोग्रॅफ हे दोन वेगळे वेगळे विशय फोटोग्रॅफर हो खूब तरेचो आसूंक शकता म्हणजे एक नेचर फोटोग्रॅफर आसूंक शक् शकता नाजाल्यार एक असो जो लिवींग बिंगसांग रिकॉड करता तसो जावंक शकता आनी आनी एक अशे सण नाजाल्यार अशी फॅस्टिवल्सांचे फोटोग्रॅफी करता तसलो जावंक शकता पूण ईफ तुमी नेचर फोटोग्रॅफराक सण सण बी तसले फोटोग्रॅफ सणांचे बी फोटोग्रॅफी करपाक लायली जाल्यार थंय तुमकां मातसो डिफरन्स दिसतलोच म्हणजे ताका नेचर फे फोटोग्रॅफराक झूम झूम केल्ले फोटो काडटा तो म्हणजे आतां एक बड दरा बडाचे दोळ्यांक तो खूब फोकस्ड फोकस करता पूण तशें तुमकां हांगा सणां सणांची फोटोग्रॅफी करतात तुमकां तशें हांगा लागना फॉर एग्जाम्पल लग्न दरा लग्नान तुमकां फक्त फक्त नव व्हंकल आनी नवरो हांचोच फोटो नाका आसता पूण जीं कोण त्या सणान आयिल्लीं आसा तांचोय फोटो फोटो जाय आसता म्हणजे तुमकां कळपाक कोण कोण आपल्या लग्नाक आयिल्लीं आसा अशें सो हाका लागून म्हाका दिसता अमक्या फोटोग्रॅफराक अमकीच अमकीच फोटोग्रॅफी दिल्ल दिवंक जाय